हमारे ग्रामीण समुदाय में लोग अलग अलग प्रकार के नृत्य करते हैं वैसे तो हमारे ग्रामीण समुदाय में घरेलु एवं दांडीनील नृत्य करना बहुत ही पसंद है परंतु हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे किसी भी प्रकार के विशेष नृत्य को लोग नहीं किया करते हैं एवं सभी नृत्य यहाँ लोगों के लिए उतना ही सम्मानीय है जितना के अपने यहाँ का पारंपरिक एवं लोकल नृत्य है हमारे गाँव में लोग अक्सर बड़े बड़े त्योहारों पर एवं अलग अलग दिनों पर नृत्य करते रहते हैं जैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी के दिन रात में श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर बहुत सारी महिलाएं श्री कृष्ण भक्ती में लुप्त हो कर के नृत्य करती रहती हैं एवं हमारे गाँव के बुजुर्ग लोग भी पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी जैसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं समारोह में आते हैं हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे देश के लिए नृत्य करते हैं एवं देश का मान सम्मान एवं गौरव बढ़ाते हैं